जी जी जी कहिऔ

जी जी जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद ओतै जे छै से कहलहुँ ओतै बच्चा जे छै टाइम से नहि पहुँचैया इसकुल की हॅं जी हँ एते सुविधामिललाके बाद जे छै से अगर बच्चा नहि बनै तऽ ई दुर्भाग्यक बात होयत जी जी जी जी जी जी एहि बात से जे छै हम बहुत सहमत छी एहि बात से सहमत छी अहाँकेँ आ ओतै जे छै ओतै जे छै ई बतबैके लिए धन्यवाद कोशिश करब जे पहिलेसँ ई चीजमे सुधार होयत आ ओतै जे छै से रास्ताके निगरानी सेहो हम जे छै से काल्हि से चालु करै छी ओतै जे छै बच्चाकेँ हम बच्चाकेँ जे छै हम अपना सङ्गमे इसकुल छोड़ैके प्रयास करब जी जी जी जी जी जी काल्हिसँ जे छै से हम अपनासँ इसकुल छोड़ब आ लै लए जाएब आ एते सुविधा मिललाके बाद जे छै ओतै जे छै मध्याह्न भोजनके व्यवस्था रहै छै हँ ओतै नहि ओतै जे छै से मध्याह्नक भोजनक बहुत काफी बढ़िऑं ओकर जे छै से गुणवत्ता रहैया जी जी जी ठीक ठीक ठीक हम हो सकै तऽ अपने से इसकुल छोड़बै अच्छा ठीक बहुत बहुत धन्यवाद